जी हां हमें बिल्कुल लगता है की बहुत से लोग परिवार द्वारा खेती करने के बाबजूद खेती नहीं करना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि कृषि का कोई महत्व नहीं है उनको लगता है कि खेती करने मेंं ज़्यादा कुछ नहीं रखा तो वो इनके पिताजी दादा जी के खेती करने के बावजूद स्वयं खेती करना नहीं चाहते उनके मायने में कृषि का महत्व बहुत कम होता है जो कि उनके परिवार द्वारा खेती करने के बावजूद स्वयं खेती नहीं करना चाहते